ہیلو ہائے گڈ آفٹرنون ہلو کیا میری بات دہلی ایونٹ کمپنی سے ہو رہی ہے میری کیا آپ میری بات مینیجر صاحب سے کرا سکتے ہیں اوکے اوکے اچھا میم مجھے نا ایک یہ ڈسکش کرنا تھا کہ میں نے نا آنے والی اکتیس جولائی کے لیے جو ہے نا ایک وینیو بک کرا رکھا تھا بٹ پرابلم کیا ہو رہی ہے کہ ہمارے جو چیف گیسٹ ہیں وہ جو ہے نا آ نہیں پائیں گے اکتیس جولائی کو تو کیا آپ کے یہاں ریفنڈ پالیسی ہے جو ہم نے دس لاکھ میں بک کرایا تھا اپنا ایونٹ کا وہ تو کیا وہ ریفنڈ ہو سکتا ہے ہمیں دس لاکھ روپے

اوہو پھر تو بہت لاس ہو جائے گا اچھا تو اگ تو پھر کیا آپ آگے کے لیے پوسٹپون کر سکتے ہو آپ پھر اگر ریفنڈ پالیسی ہاف ملے گی ہم کو ففٹی پرسینٹ تو اس میں تو ہمارا بہت لاس ہو جائے گا تو کیا ہمارا پوسٹپون کر سکتے ہو آگے کے لیے ڈیٹ اوکے پھر پھر تو مجھے تھوڑا آگے کے لیے ڈیٹ وہ کنفرم کرنی پڑے گی ایسا نہ ہو کہ جیسے تھرٹی فسٹ جولائی کو ان کی ڈیٹ تھی تو وہ آگے پوسٹپون کر دی کبھی آگے اور پوسٹپون کر دیں ایکچولی مجھے پھر ان سے بات کرنی پڑے گی میم پھر میں آپ کو بات کر کے اور کنفرم کر دیتی ہوں پھر اوکے کر دیتی ہوں ٹھیک ہے اوکے میم تھینک یو سو مچ